गीत गाबैके जतऽ तक छै बात हमरा सभकेँ गीत गाबैके लेल रिकार्डिंग नहि कयल जाइए हमसभ मिथिलाञ्चलके छी हमरा सभकेँ मिथिलाञ्चलके परम्परा यऽ जे बियाह शादी जे होइए ओहिमे जाइ छै महिला सभ हकार पड़ै छै महिला सभ जाइ छै विधि विधान होइ छै विधि विधानके गाना गायल जाइ छै या जे गाना होइ छै सभ तरह हरेक विधके गाना होइ छै ओ गाना गायल जाइ छै ओ गाना कोनो रेकॉर्डिंग तबला डुगी किछु नहि बाजै छै मुँहे सँ गाना गायल जाइ छै मुँहेसँ सभ महिला मिलकऽ हरेक विधके गाना गाबै छी उपनयन होइए हमरा सभकेँ उपनयनके अलग तरीकाके गीत होइ छै ओहिमे अलग तरीका अलग गीत गायल जाइ छै हरेक विधकेँ बिआह जे होइए बिआहमे अलग गीत गायल जाइए मुड़न होइए हमरा सभके मुड़नोमे गीत होइ छै तऽ मुड़नो के अलग टाइपके गीत गायल जाइ छै ओहिओमे मुड़न सभमे तऽ बैन्डो पार्टी सभ आबै छै लेकिन तकर बादो अपन जे मिथिलाञ्चलके जे परम्परा छियै ओ तऽ किछो हेतै लेकिन अपन मिथिलाञ्चलकेँ अपन परम्पराके अनुसार अपन गीत हेबे करतै ओ गीत गायल जेबे करतै पाँचटा महिला बैसबे करतै आ गाना तऽ ओहिना गेबे करथिन तकर बादे इम्हर किछो हेतै तऽएहिके लेल जे छै मैथिली गीत सभ दिन चलले एलै हँ आ चलबे करतै मैथिलीकेँ तऽ नहि केओ बदलि सकैए कियाकि मैथिली चलबे करतै सभ दिन भए गेल